जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेमुफ्रा जादों बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय खमलायनाय बायदि बायदि दा बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव सुबुंफ्रा गावनि देहाखौ गोग्गो आरो राफोद लाखिनायावहाय मुलाम्फा जादों बे दोरोङारि गेलेमुफ्रा सुबुं समाजाव गोसोनि साननाय हनाय बेखौ थि लाखियो लोगोसे देहाखौ जोथोनै लाखिनायाव हेफाजाब होदों जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेनायनि गेजेरजों ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि माखासे थि समाव गावनि जे बोलो बिखौ सुनाय जेननाय देरहानाय बेखौ दिन्थिलायनो हादों दोरोङारि गेलेमुखौ आथिखालाव दा जोङो नुनो मोनो जे बेनि गेजेरावहाय जे बाथा गेलेनाय दा बेयावहाय लाथिनि गेजेरजों बुनानै गेलेनाय जायो लोगोसे खमलायनायखौ सानै सुबुंनि गेजेराव बोलोखौ नायनानै बिनो जेननाय देरहानाय लानाय जायो दा आथिखालाव बेफोरखौ सुबुंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव बादायलायनायखौ नुयो जों गेलेनायजोंनो गावनि जि सिनायथि आरो जेननाय देरहानाय बिनि फोरमानखौ जों होनो हायो लोगोसे समाजाव बायदि बायदि गोनां जे आब्रुथियै लाखिनाय बेफोरावहाय मुलाम्फा जानो हायो दा दोरोङारि खेलाखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेयो बायदि बायदि रोखोमै गेलेयो जे गावबा गावनि मोनदांथिजों बेखौ गेलेनाय जायो बेजोंनो गावनि जे देहा बेखौ राफोदै लाखिनायाव हेफाजाब जाबोदों